हैलो उबर मूंखे सुभाणे सूमरु ॾींहुं हितां मुंहिंजी घर खां मूंखे गुड़गांव वञिणो आहे जो लॻभॻि पंजुवीह किलोमीटर परे आहे मूंखे तव्हां कार मोकिले सघो था ऐं उहिओ कहिड़ी कार मोकिलंदो उहो ॿुधायो मां असां चारि ॼणा आहियूं असांखे शादी अटेंड करणी आहे ऐं लॻे थो राति जा यारहं साढा यारहं थी वेंदा उन जो सारो हिसाबु किताबु करे ॿुधायो घणा लॻंदो उन खां पोइ असां वापसि अचण जा पैसा बि ॾींदासीं ऐं हींअर जो वञण जा पैसा पहिरीं ॿुधायो घणा थींदा